بھائی مجھے نہ یار ہندوستانی فلموں میں امیتابھ بچن جی کی اور شاہ رخ خان کی فیملی شو والی فلمیں بہت پسند ہیں اور سیریز میں بھی فیملی والے سیریز بہت پسند آتے ہیں کیونکہ ان میں گھر والوں کے ساتھ میں بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں انہیں اور اکیلے میں بھی دیکھ سکتے ہیں ان سے نہ تو انسان پریشان ہوتا ہے نہ اور ہی بہت زیادہ وہ ہوتا ہے اور میں گھر میں بھی بیٹھ کے آرام سے فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو مجھے فیملی والی فلمیں اور فیملی والے شو بہت پسند آتے ہیں اور گانوں میں راحت فتح علی خان جی کے اور ارجیت سی کے ارجیت سنگھ کے گانے بہت پسند ہیں ان کے آواز مجھے بہت اچھی لگتی ہے میں نے ان کے گانے سنے بھی ہیں اور جب میں دوستوں کو سناتا ہوں تو وہ بھی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں تو مجھے ارجیت سنگھ اور راحت فتح علی خان کی آواز گانوں میں بہت پسند آتی ہے کیونکہ جب میں گھر والوں کو سناتا ہوں یا دوستوں میں سناتا ہوں تو وہ بھی اس آواز کو بہت پسند کرتے ہیں تو مجھے ان کی آواز گانوں میں بہت اچھی لگتی ہے اور مجھے فلمی شے فلمی شو اور فیملی والے شو اور فلموں میں فیملی والی فلم بہت اچھی لگتی ہے امیتابھ بچن جی کی اور شاہ رخ خان جی کی فلمیں بہت ساری ہیں فیملی والی تو میں انہیں ہی دیکھتا ہوں